हा सांई जय झूलेलाल चओ असां तव्हांजी छा तव्हां असां तव्हांजी छा शेवा करे सघूं था साईं ठीकु आहे हा हा ॿुधां पियो हा ॿुधायो भले मिली भले मिली वेंदी तव्हां पहिरीं त हीअ ॿुधायो तव्हांजो नालो सॼो ठीकु आहे दादा तव्हां काई तारीख़ जो ईंदा पंज बारहं जो मन तव्हांखे पंज बारहं ऐं छह बारहं ॿ ॾींहं खपे न बराबरि ठीकु आहे एक्टीवा एक्टीवा खपेव न तव्हांखे ॾिसो साईं हूअं छा आहे न असां ॿियनि सां त वधीक वठंदा आहियूं ठीकु आहे तव्हां असांजा सिंधी भावर आहियो न त तव्हांखे ॿ हज़ार रुपिया पहिरीं त ॾिपोज़िट थी वयी बराबरि तव्हां गाॾी असांखे पाछी ॾींदा असां तव्हांखे ॿ हज़ार पाछा ॾींदासीं बराबरि अने ॿ हज़ार ॾिपोज़िट थी वयी हाणे हिक ॾींह जो भाड़ो हज़ार रुपिया अथव ठीकु आहे मन हज़ार रुपिया भाड़ो घणो आहे दादा असां ॿियनि खां पंद्राहं सौ रुपिया भाड़ो वठंदा आहियूं हीअ त तव्हां सिंधी आहियो सिंधी में ॻाल्हायो था तॾहिं तव्हांखे एॾो कयो आहे बाक़ी त असां पंद्राहं सौ भाड़ो टे हज़ार डिपोज़िट मतिलब साढा चारि हज़ार हिनसां हेठ त असां ॾींदा ई कोन्ह आहियूं तव्हांखे हिते साढा चारि हज़ार उम्मीद आहे पंद्राहं सौ रुपिया त मूं तव्हांखे कटे ॾिना मतिलब ख़ाली टे हज़ार रुपिया मां वठंदोमाव ठीकु आहे अने हुनमें वीमो वीमो अथव ठीकु आहे गाॾी जो हेलमेट बि हेलमेट बि असां ॾींदासीं तव्हांखे ठीकु आहे पेट्रोल तव्हां जेतिरो हलायो हूअ तव्हांखे पेट्रोल विझिणो आहे असां तव्हांखे ॾह वीह रुपए जो पेट्रोल ॾींदासीं भई तव्हां पेट्रोल पंप ताईं पुजी सघो न दादा हाणे असां असां पेट्रोल भराए ॾींदासीं पोइ असांखे छा बचंदो असां तव्हांखे पेट्रोल भरे ॾींदासीं त असांखे छा बचंदो हू असांजो थोरी ख़बर तव्हांखे किथे वञिणो आहे छा छा वञिणो आहे तव्हांखे पेट्रोल पंप ताईं गाॾी पुजे एतिरो तव्हांखे पेट्रोल भराए ॾींदासीं ठीकु आहे पोइ तव्हां हुतां पेट्रोल भराए तव्हां सॼो ॾींहं घुमो अधि ॾींहुं घुमो बराबरि तव्हां ॿियो ध्यानु रखिजो दादा भई तव्हां हिते असां गाॾी वठी करे वञो था किथे बि वञो था तव्हां हेलमेट पाएजो छो की पुलिस वारा पकड़ंदव त चिट्ठो फ़ाड़ंदव हू वठंदव हेलमेट हेलमेट त असां तव्हांखे गॾु ॾींदासीं ठीकु आहे हेलमेट गॾु ॾींदासीं न हेलमेट कंपलसरी आहे हिते असांजे आदीपुर में हेलमेट बिना त गाॾी केरु हलाईंदो ई कोन्हे घर खां ॿाहिरि निकिरुं त बि हेलमेट पाए निकिरुं ठीकु आहे हेलमेट बिना असां निकिरुं ई कोन्ह किथे बि छो की चौराहे चौराहे ते पुलिस वारा बीठा अथव ठीकु आहे हाणे तव्हां गाॾी में ॿी ॻाल्हि तव्हां गाॾी में घणा ॼणा ईंदा घणा ॼणा वेहंदा हा हा मतिलब हुनमें छा आहे ॿ ॼणण खां वधीक वेहारे बि नथा सघूं टे ॼणा वेहारुं था त बि दंड भरिणो पवंदव सम्झि अहिड़ी ॻाल्हि आहे त मतिलब हूअ हूअ ॻाल्हियूं छा थींदियूं आहिनि पहिरीं खां चोखट ठही वञे हा चोखट ठही वञे त सुठो आहे पोइ तव्हां चओ दादा तव्हां असांखे त पहिरीं कुझु ॿुधायो ई कोन्ह तव्हां कुझु चयो ई कोन्ह त कीअं भेद पए ईअं ठीकु आहे तव्हां पंज बारहं ठीकु आहे हाणे तव्हां हा हा पंज बारहं पंज तारीख़ छह तारीख़ ॿारहों महीनो अने मोटूमल नालो थिए न तव्हांजो हा त हू तव्हांजे नाले सां हूअ आहे न ॿ ॾींहं एक्टीवा बुक करे छॾियां थो ठीकु आहे न टे टे हज़ार रुपिया लिखी छॾियां थो ठीकु आहे हा हा चङो साईं जय राम जी की